जोङो आयजोफोरा सबसमाय गासैबो खामानियावनो जोङो गासैबो मावजोबनो हायो आरो आयजो माहारियानो नखरनि गासैबो जानाय लोंनाय गथ' गथाय फोरोंनाय जा सुनाय नखर सामलायनाय बे गासैबो बे आयजो माहारियानो गासैबो आयजो माहारिया सहायनानै थानांगौ जायो आयजोफोरनि खामानियानो बेनो गासैबो गथ' गथायनि नायनानै फरायनाय लिरनाय थांनाय फैनाय जि जोम जानाय लोंनाय गासैबो आयजो माहारिनि खामानि बिनिखायनो गासैबो हिनजाव हौवानि जेबो फारागथि गैया आयजो माहारिया गासैबो मावजोबनो हायो आयजो माहारिनि खामानियानो गासैबो सहायनानै गोसो खांनानै मावजोबनो हानाय जानांगौ होनबासो सासे बिमानि गोहो बोलोआ नुजा थियो गासैबो गथ'गथायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय थानाय फैनाय गाननाय जोमनाय गथ' गथायखौ फोरोंनाय सेस गासैबो आयजो माहारिनि सायाव जोब बिनिखायनो आयजो माहारियाबो गासैबो समान मोनथाइ दङ' बेवहाय हौवा हिनजाव होननानै बासि ख'नो मोननाय नङा आयजो माहारियाबो गासैबो मोनथाइयाव दंजोबखासै होननानै आं गासैबो आयजो माहारिखौनो साबायखर होनाय जायो मानो होननानै बुङोबा जों हिनजावफ्रा गासैबो खामानिखौ मावनो हायै गैया गासैबो खामानिखौनो हिनजाव माहारिया मावजोबनो हायो फारि फारि बेनिखायनो जोङो आयजो होननानै उन जानानै थानो नाङा